हलो हाँ नमस्ते बोलिए हाँ पचास हजार रुपैया है दस ग्राम का रेट वो तो वजन के हिसाब से दिया जाएगा ना आपको कैसा चाहिए एक लाख में डेढ़ लाख में पचास हज़ार में जैसा आप ऑर्डर देंगी वैसा बनेगा उसका भी दाम अलग है वो तो वही है वो भी कम से कम में एक लाख में आएगी ह्म्म चाँदी का पायल आप जैसा वजन करवाएँगी उस दाम वैसा लगेगा ठीक है हल्का लेंगी तो हल्का वजन लेंगी तो वजन कंगन आपको कम से कम में अस्सी नब्बे को पड़ जाएगा अब मान लीजिए कि एक लाख से पार ही हो जाएगा ये सब वजन है वजन के हिसाब से दिया जाता है किस रेट का सोना लेंगे या इयरिंग्स वो भी वजन के हिसाब से ही दिया जाएगा अब देखेंगी पसंद होगा उस हिसाब से एक इयरिंग्स कम से कम मान लीजिए पचपन साठ को होगा कम से कम ह्म्म ठीक है तो कम कर देंगे पर आप उसको देखिए वजन होगा उस हिसाब से दिया जाएगा ना कई ग्रेड का सोना होता है एँ तो आप हाँ बाइस करेट का जो सोना होता है वो महँगा होता है एक नंबर का सोना दिया जाता है तो महंगा है आपको हम कैसे उसी हिसाब से कह रहे हैं कि मान लीजिए कि साठ का होगा या पैंसठ का तो वो एक दो हज़ार कम कर दिया जाएगा थोड़ा और कितना कम करवाएँगी आप ही बताइए नहीं इतना कम कहीं होता है बताइए दो तीन हज़ार कम हो जाएगा बहुत है अब ठीक है देखेंगे ठीक है ठीक है वो भी उसी रेट में है आप आइए जो वजन होगा उस हिसाब से देंगे ठीक है